सोलह हजार छ सौ पच्चीस पन्द्रह हजार आठ सौ नब्बे तेरह हजार सोलह सौ पैंसठ पन्द्रह हजार आठ सौ उन्नीस सोलह हजार छ सौ दस